आङो गोजानाव हान्था मेलाफ्राव बेरायनो थाङोब्ला बिदिनो बाइकफोरजों थाङोब्ला नैदिनो आं दख'नाफोरखौ मोजां गोरा फ्राथ फ्रिथ गानखायो आरो आङो खर' बबेयावबा गोलैजानो गिनानै बा बबेयावबा एस्तेन जाजानो गिनानै इदिनो आं खर'आव हेलमेट हमनाय जायो आरो बेफोरजों लोगोसे नै दिनै गानग्रा जोमग्रा बेगफ्राव लाफानो लाफायो आरो दिनै बबेयावबा थांनाय समाव बबेयावबा गारि मटरफ्रा थावफोर माफोर जोब्बा जोबोब्ला नै दिनै दंफां सायाफ्राव बा बबेबा सायाफ्राव जिरायनानै जानो थाखाय आं दिनै जाग्रा आदार बा माबा मोनसे लांफायो आरो दिनै न'निफ्रायनो बर'नि मोनसे जाग्रा ट्रेडिसनेल आरो बेनो जाबाय फिथा बेनो बर'नि गोदोनिफ्रायनो जाग्रा जायो बे फिथाखौ जा आं फिथाखौ लांफायो बबेयावबा बिफां साया बा बबेयाव जिरायनानै जानो होन्नानै आरो बेखौ लानानै थाङो दिनै गोजानसिनाव थांनाय समावबो नै दिनै बबेबा समाव नै दिनै नों हथाद माबा मोनसे जायोबा नै दिनै नोङो बबेबा माबा मोनसे हथाराव नोंखौ लाखियोबा नै दिनै नोंनि आखायाव जेन थानांगोन मोनसे लाइसेन्स बा नोंनि डकमेन्स मोनसेबाबो थानांगोन आरो बेखौ नों लानानै थांनांगोन मानो होन्नानै बुङोबा नोंहा बहुत रिस्क थायो मान रिक्स थानायानो जाहैबाय नोंनि थाखाय गासिबो डकमेन्स बा नोंनि थाखाय गासिबो थानायानो नोंनि नोंनि थाखाय मोजां आरो नोंहा मोन माबा मोनसे डकमेन्स बा माबा मोनसे आयकादफोरखौ बावलांबा नोंनि थाखाय जोबोद खहा बा गाज्रि नोंहा बेफोर लाइसेन्स बा गैयाबा नोंहा गारिखौ बा माबा मोनसेखौ नों लाखि जानो हागौ नाथाय नोङो गासिबो बाइकफोरजों थाङोबा गासिबो लांफा जोबनांगौ दकमेन थकमेन आरो नोङो माबा मोनसे जायोबा अब्ला नोंखौ बासायनो हायो मानो हा होन्नानै बुङोब्ला नोंहा गासिबो डकमेन्सफ्रानो थाखाजोब्बाय बिनिखायनो नोंहा अराय आरामै रिहायै फैनो हाबाय आरो नोंनि गान्नाय जोमनाय जानायफोरखौ नोङो मोजां खालामनानै थांनांगोन नोंनि द्रेसफोरखौ नोंनि सेप्तिनि थाखाय दख'नाफोरखौ नों फ्रात फ्रित गान्ना थांनांगोन अब्लासो नों गारि मटरफ्राव गाखोलांनो आराम जायो आरो बिनिखायनो खर'फ्राव हेलमेट हमनांगोन बबेबाफ्राव नों माबा मोनसे जायै बायदि सेप्तिनि थाखाय हेलमेट हमनांगोन बिनिखायनो आं खर'आव हेलमेट हमो दख'नाफोरखौ मोजां गान्नानै थाङो बबेबा समाव थानो था बिफां साहायाव थानायाव दै लोंनो माबा मोनसे जानो लुगैनायखौ आङो आंनि आखायजोंनो नआव संनानै लाङो फिथा संनानै लाङो आरो न'निखौनो दैखौनो न'आव लाना थाङो न'निखौनो लाना थाङो बथलाव सोनानै बिनिफ्राय बिफां साहायाव जिरायनानै जाहैयो आरो बेरायनो थांबाबो आङो बाजारफोरनिखौ बाइया न'निखौनो प्रेस लानानै थाङो न'निखौनो माइरंखौनो सौनानै फिथा खालामनानै लानानै थाङो बिनिफ्राय जेरावखि थाङा मानो नों बेखौनो जानानै बेरायनो हाबाय मानो होन्नानै बुङोबा हाथाय बाजारनिखौ जाबा आजिखालाव गेस बायदिसिना जानो नागिरो बिनिखायनो गाबागावनि गाबा गावनिफ्रा लानानै थांबा मोजां आरो मानो होन्नानै बुंबा गोजा गोबाव जायगाफ्राव बेरायनो थाखाय नोंहा माबा मोनसे जानायाव माबा मोनसे खहा जाफ्लांनोबो हागौ मानो मानो होनोब्ला आथिखालाव बायदिसिना बारहावा गाज्रि गाज्रि जाबाय बिनिखायनो गाबागाव लानानै थांनाया मोजां बिनिखायनो बयबो गाबागाव बेरायनो थांनाय समाव गाबागाव आखायजोंनो संनानै लांनाय जाग्रा मुवाफोरखौ लांनाया मोजां बिनिखायनो आंबो आंनि आखायजोंनो संनानै लाङो बिनिफ्राय आं बबेबा बिफां साहायावबा बबेयावबा जानानै जिरायनानै जायो आरो